हेलो आप बाराबार बोल रहे हैं यहाँ पर दंगा चल रहा है मारपीट भी चल रहा है आप के यहाँ कथी कहै छै कम्प्लेन हमको लिखवाना है हाँ यहाँ मारपीट बहुत चलता है झ जमीन के लिए भी झगड़ा होता है बच्चे लोग के पढ़ने में दिक्कत हो रहा है त आब क्या करिएगा ठीक है त कब आइएगा ठीक है तो भेजिए ठीक है मारपीट भी हो रहा है बहुते आ दंगा भी चलता है पढ़ाई लिखाई में भी डिस्टर्प होता है ठीक है त भेज भेजिए तो ठीक है सुधार कराएं इस पर हाँ आवेदन दिए हुए हैं ठीक है त आप ठीक है भेजिए हम आवेदन लिखवाते हैं ठीक है तो आएंगे थाना पर आएंगे तो आप रहिएगा ठीक है ता हम आएँगे आप आवेदन लिखा करके सुधार करवाएं ठीक है तो आ रहें हैं ठीक है ठीक है तो आप यहाँ हम केस लिखने से नहीं होगा यहाँ पर आ करके जाँच करिए आ यहाँ पर आके करिए बहुत दंगा फसाद चलता है नहीं नहीं तो आना ही होगा हाँ ठीक है दे रहे लेकिन आपको आना होगा दंगा फसाद को रोकना होगा आप लोग को

ठीक है तो हाँ तो ठीक है तो आइए तो ठीक है हम लिखवा रहें ताबे आइए